السّلام وعلیکم سر میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں آپ کوئی آپ اس کے اسٹاف ہیں سر کیا ہے وہ مجھے ایک آرڈر کرنا ہے کیا وہ میرے روم تک آ جائے گا سر مجھے چائے چاہیے چائے چاہیے اور روٹی چاہیے اور رائس رائس چاہیے اس کے ساتھ سر کیا کیا ایم آر پی ہوگی ان کی کیا ریٹ لگے گا جی

جی جی جی اور سر اگر ہم بٹر چکن لینا چاہیں اور اس کے ساتھ سلات لینا چاہیں تو وہ کتنے کا پڑے گا اچھا سر تو ہمارے روم تک کتنی دیر میں آ جائے گا وہ تیار ہو کے سر تھوڑا جلدی نہیں ہو سکتا کیا سر اس کے ریٹ اور بتا دیجیے وہ کھانے کا من کر رہا ہے بٹر وہ مرغا فرائی

سر آدھی کلو کروا دینا کتنی دیر میں آ جائے گی

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بھیج دیجیے وعلیکم السّلام